हैलो हैलो दादा अॼु मां तव्हां खे ख़ुशीअ जे मौके ते इनवाइट करे रहियो आहियां जय झूलेलाल दादा मुंहिंजो नंढो पुटु आहे जेको हुनजो हुनजो जनम ॾींहुं असां मनायण जो प्रोग्राम रखियो आहे तव्हांखे परिवार सहित अची करे दर्शनु ॾियणो आहे जी जी बिल्कुलु दादा झूलेलाल त पहिरीं आहे न हुनखां पोइ सभु कुझु पोइ पोइ आहे तव्हांखे तव्हांखे अची करे ॿ चारि भेंटूं बि गाइणियूं आहिनि अची करे दस न न दादा उहो त पहिरीं रखियो आहे न उहो त झूलेलाल के कीअं भुलिजी सघूं था असां असांजो पंहिंजो झूलेलाल आहे हुनखे त असां भुलिजी नथां सघूं बिल्कुलु बि हा तॾहिं त तव्हांखे चवां थो परिवार सां गॾु अची करे दर्शनु ॾिजो खाइण जो बसि तव्हांखे जेको जेको पसंदि आहे सिंधी खाधो त सभु मिलंदो तव्हां खे हुनखां पोइ तव्हांखे कुझु खपे त फरमाईंश करे छडियो त मां हुनजी बि तयारी करे छॾियां सिंधी आइटम त सभु तव्हां खे मिलंदा हुन में कुझु चवण जी ज़रूरत ई न अथव तव्हांखे हुन खां पोइ ॿियो कुझु खपे त ॿुधायो जी जी बिल्कुलु हा हा जी बिल्कुलु ॿियो जी जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा सम्झुसि मां ॿियो ॿुधायो ॿियो तव्हां असांखे सेवा जो मौको ॾिंजो परिवारु सहित अचिजो कीअं बि करे जी जी सभु सभु झूलेलाल जी कृपा सां सभु मज़े में आहिनि जी जी ठीक आहे ॿियो ॿुधायो तव्हां छा था चओ ॿियो तव्हां कुझु नई तव्हां सलाह वग़ैरह ॾींदा हुजो त हुन में अञां उहो ऐड करे छॾियां प्रोग्राम लाइ ॿियो कुझु बि जी जी बिल्कुलु हा हा बिल्कुलु थी वेंदो उहो त तव्हां चिंता ही न कयो बसि बसि थी सघे त पाण सां गॾु अगरि ॿिया बि आसे पासे में तव्हां जा हुजनि मिटु माइटु त हुननि खे बि गॾु पोइ कोठींदा अचो पाण सां गॾु हा हा हा हा मुंहिंजी एडरेस त अथव न तव्हां वटि की मां तव्हां खे वापसि लिखी मोकिलियां एडरेस मैसेज कयां तव्हांखे त बसि बसि बिल्कुलु कीअं बि करे तव्हां पंहिंजे समय ते पहुची वञो पाण सां गॾु या पंहिंजा माइटु हुजे त कोठींदा अचो ॾाढो ख़ुशीअ जो मौको आहे पाण में जी जी हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु ठीक आहे दादा जय झूलेलाल